रांदुनि जी ॻाल्हि कया मां त महिलाऊं ऐं जातीय समूहनि जी जेकी ॻाल्हि आहे की उन्हनि जो प्नतिनिधित्व हिन में योॻदानु घटि आहे त इहा ॻाल्हि सई आहे की घटि आहे पर हाणे ॾिसण वञो त महिलाऊं बि घणो करे अॻियां अची रहियूं आहिनि खेलुनि में इअं तव्हां ओलंपिक्स ॾिसो या पैरालिंपिक्स ॾिसो ऐं एशियन गेम्स में ॾिसो त महिलाऊं बि हिन साल ॾिसूं ॿ हज़ार टेवीह में त घणेई मेडलूं खणी आया ऐं पंहिंजे भारत देश जो नालो जाम अॻियां कयो अथऊं ऐं तव्हां क्रिकेट जी रांदि में बि ॾिसो त असां महिला टीम जेकि आहे उहा वल्ड कप खटी चुकी आहे ऐं अहिड़ी घणी रांदियूं आहिनि घणा कप्स आहिनि जीअं एशिया कप आहे ऐं इंटर्कंटीनेंटल जेके मेचूं थींदियूं आहिनि ॿ देशनि जे विच में त हुन में बि महिलाऊं जाम सुठो करे रहियूं आहिनि ऐं मुंहिंजो इहो वीचारु आहे हिन में की घणो करे महिलाउनि खे बि अॻियां अचणु खपे जाइफ़ुनि खे बि अॻियां अचणु खपे ऐं रांदुनि में उन्हनि खे रूचि ॾेखारण खपे पंहिंजी छोकी अॼु जे ज़माने में त कोई अंतर रहियो काने परुषनि में ऐं महिलाउनि में त ॿिन्हिनि खे अॻियां अचणु खपे ऐं जेका जातियुनि जो जेको आहे की घटि जातीअ वारा आहिनि त अहिड़ी काई बि हाणे त भारत में लज्जा रही काने त हुनखे बि अॻियां अचणु खपे ऐं रांदुनि में पंहिंजो पंहिंजो रूचि ॾेखारणु खपे उन्हनि खे उहे बि चाहिनि त प्रैक्टिस करे उहे बि अॻियां वधी था सघनि त उन्हनि खे बि अॻियां अचणु खपे त मुंहिंजो हीअं वीचार आहिनि हिनजे बारे में